मॅडिसीन आतां खूब म्हारग जाला आनी हांव केन्ना मेडिसीन बी घेवंक ना किद्याक हांव खंय कामांक बी वचना आनी म्हाका अतशें कितें मॅडिसीन घेवपाक केन्ना गरज लावूंक ना वा पूण म्हाजे मम्माक गोवा हेल्थ सेंटरा कडून फ्री मॅडिसीन दिता किद्याक तिचे प्रायवेटान वचून तें मेडिसीन घेवपाक तितले पयशे नासता सो ती फ्री आमकां मेडिसिन्स मेळटा गव्हर्मेंट करून हेल्थ सेंटर आनी तें मेडिसिन्स म्हयन्याक केन्ना केन्ना दोन म्हयन्यान बी अशे दिता सो तें मेडिसिन्स खूब लोकांक फायदो जाता तेचो आनी कोण गरीब आसता तांकां ती घेवपाक सांगना कॉस्टली मेडिसिन्स बी मेडिसि मॅडिकलान वचून व्हडले व्हडले हॉस्पिटलान सो तें गव्हर्मेंट जे मेडिसिन्स दिता तें बरे पडटा आमकां आनी मागीर ती मॅडिसिन्स घेवन लोकांका बी बरें रेट बी पयशे तेंचे चड वचना तेंकां जे एफोर्टेबल प्रायस आसता तितून तेंकां मेळटा ती